हाँ टैगोर शिक्षा निकेतन इस्कूल में कलाकृति की प्रतियोगिता हुई जिसमें मैंने भाग लिया वहाँ चित्र बनाते समय मेरा हाथ बहुत ही स्लो चल रहा था और मुझे चित्र बनाते हुए काफ़ी टैम हो गया जो प्रतियोगिता का टैम था उससे दो मिनिट पहले ही मैंने चित्र कंप्लीट कर लिया सबसे लाष्ट में जब चित्रों की रिपोर्ट तैयार की गई तो उसमें मेरा नाम सबसे पहले था सबसे बढ़िया चित्र बनाया था मैंने तो वहाँ मुझे पुरस्कार दिया गया और सम्मानित किया गया के सबसे बढ़िया चित्र बनाया है स्कूलों में अक्सर ऐसी चित्रित प्रतियोगिताओं में भाग लेता हूँ और अपनी कला दिखाता हूँ